जोंनि गामियाव माखासे गोदो जि बोराय बुरिफोर माखासे जि देलु देला गोरों बेफोरो जि दायबेथिसनि थाखाय माखासे हाग्रायाव फिसा फिसौ मुलिफोर खाङो खांनानै जोंनि जि दायबेथिस जानायफोरखौ माखासे समाव सिखिदसा खालामो माखासे समाव थि समजों बाहायोब्ला हामनायखौबो जों नुनो मोनो

गोबां बोराय बुरिफोरा हाग्रायाव था थांनानै माखासे जि गोनां जानाय गोखा गोखैनि जि माखासे माबा दंफां रोदाफोर जि माखासे बिबारफोर गोखा गोखै बिलाइफोर बेफोरखौ खानानै बै मुलि बरिफोर देयो आरो माखासे रोसि एबा बिदैफोरबो बानायो बेफोरबायदि जेरै माखासे लाफासायख' बिलाय थुलुसि बिलाय माखासे बे दंफां रोदाफोर बेफोरबायदिखौ देनानै दायबेथिसनि मुलि सिखिथसानि थाखाय मुलि दिहुनो दिहुनो